हमर जब पाहुन अबैत हइ तऽ हुनकारा हम पर्यटन स्थलके लेल घूमाबय के लेल ले जाइ छी जाहिमे हमरा यहाँ सभसँ बड़ा मन्दिर हइ पुनौरा धाम वहाँ हम हुनकारा घूमबै लेल छियै ओ बड़ा पर्यटन स्थलके नामसँ भी जानल जाइ छै ओकरा बाद जानकी स्थान जे गौशालामे हइ वहाँ भी घूमबै छियै ओहो पर्यटन स्थलके नामसँ जानल जाइ छै हुनकारा मन्दिरमे घूमेलाके बाद हम ले जाइत छियै जे हमरा जिलाके सभसँ बड़का मनोरञ्जनके स्थान हइ आर डी पैलेस हॉल ओहिमे हुनकारा हम फिल्म देखबै छियै आओर फिलिम देखयमे वहाँ बहुत ही अच्छा लगै छै कारण हइ कि ओकर जे पर्दा जाहिपर ओ फिलिम चलै छै आओर बैठयके सीट जे हइ ओकर दूरी बहुत हइ जाहिके कारण फिलिम देखयमे बहुत ही मनोरञ्जन अबै छै आओर फिलिम देखयला के बाद हमरा जिलाके सभसँ बड़ा पार्क हइ जाहिमे हुनकारा घूमाबै के लेल ले जाइ छियै जकर क्षेत्रफल बहुत बड़ा हइ जाहिमे घूमयमे बहुत ही अच्छा लगैत छै जाहिमे फूल बैठयके साधन आओर झूला भी हइ जाहिमे ओ झूलके आनन्द लैत हतन हुनकारा बढ़िआँ मनोरञ्जन करा दैत छी हम इएहसभ हमरा जिलाके बहुत ही मनोरञ्जन करयके साधन हइ